असांजे क्षेत्र में खो खो खेॾींदा आहिनि खो खो आहे यां गुटा खेॾींदा हुयासीं असां पहिले नंढपण में यां सतीलो खेॾींदा हुयासीं यां बैडमिंटन बि खेॾींदा हुयासीं त हे सभु खेल आहिनि जेके असांजे क्षेत्र में आहिनि अॼु बि असां जॾहिं बि टाइम मिलंदो आहे त असां पाण में खेॾींदा आहियूं जॾहिं बि फ़्री टाइम मिलंदो आहे असांखे त असां सभु गॾिजी करे जेतिरा बि अगल बगल जा हूंदा आहिनि ॿार यां वॾा बि अची करे सतीलो यां गुटा हो सभ बि काफ़ी इंटरस्ट वठी करे खेॾींदा आहिनि